हमे अपने नौकरी कैरियरके भविष्यमे ई चाहै छियै कि अगरा अगर हमरा सरकारी नौकरी लागि गेलै या नहि लगलै तऽ हमे या हमर कॉलेजमे हमर प्लेसमेन्ट नहि होलै तऽ हमे एक रेस्टोरेन्ट खोलि लेबै जकरामे कि हम अच्छे तरहे से अपना ओहि रेस्टोरेन्टके आगे बढ़ैयै या किछु हमे बिजनेस खोलि लिए जकरा कि बिजनेसके हमे आगे बढ़ैया आओर हम हमर कैरियरके भविष्यमे अच्छा प्रभाव पड़ै पड़ै या हम किछु एसन काम करबै जेकर वजह से हमर भविष्यमे अच्छा प्रभाव पड़तै या हमर नौकरीके लैके अपन कैरियरमे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़तै पड़तै या हमे एक रेस्टोरेन्ट खोलि लेबै या किछु बिजनेस करि लेबै या कोइ कैफे या दोकान खोलि लेबै जेकर वजह से हमर कैरियरके भविष्यमे किछु अच्छा प्रभाव पड़तै या तऽ अगर हमर सरकारी जो नौकरी लागि गेलै तऽ हमर कैरियरके लिए आओर जादा अच्छा होतै हमर भविष्यके नौकरीके लिए भी बहुत अच्छा होतै